हाँ बोलिए हाँ

हाँ मेरा मे मेरा नाम है रूना रूना देवी आपको क्या चाहिए हाँ तो हम तो चप्पल जूते की दुकान किए हैं तो आपको अगर जूते चप्पल चाहिए तो हेल्प कर सकते हैं हम

नहीं मेरी तो चप्पल जूता की है हम चप्पल जूता की दुकान किए हैं मेरी दुकान में रिलैक्सो पैरागोन है यही सब चप्पल हैं

हाँ डिस्काउंट देंगे ना मतलब दो लीजिएगा तो मतलब दस दस बीस रुपये उसमें छूट पाएंगे

तो कम्पनी में वह लेना है ना तो उसमें का पाँच सौ छः सौ आता है वह सब दाम अलग अलग उसमें होता है ना अलग अलग मतलब है ना रिलैक्सो है पैराजोन है येह सब है तो उसमें तो सब अलग अलग होगा ना जैसे कि मतलब जूता लेना है ना तो उसमें अलग हो जाएगा चप्पल में अलग हो जाएगा तो थौक में थौक लीजिएगा तो थौक में तो कम हो जाएगा ना और एक लीजिएगा तो उसमें कितना पाँच दस रूपये छूट पाएगा और कितना छूट पाएगा उससे ज़्यादा थोड़ी ना छूट पाएगा

यह जगह कल्याणपुर है ठीक है ठीक है रखते हैं आप आइए